अदा मां पहिरों इहे आलमबाग़ में रहंदो हुअसि हाणे इंदिरा नगर में रहंदो आहियां तंहिं मां तव्हांखे इहा हिकु महिरबानी करे रिक्वैस्ट कयां थो पिया हिकु तव्हांखे गुज़ारिश कयां थो की मुंहिंजे लैंडलाइन जो बिलिंग पतो अपडेट कयो पहिरों आलमबाग़ हुओ हाणे उन खे इंदिरा नगर कयो इंदिरा नगर जो मुंहिंजो मकान मुंहिंजो जाइ इंदिरा नगर में आहे बी ब्लॉक में तव्हांखे मां पंहिंजी आधार कार्ड ऐं तव्हांखे पंहिंजो सभु कुझु प्रोवाइड करायां थो तंहिं करे तव्हां मुंहिंजी बिलिंग खे हिन पते ते मोकिलियो अॻिते तव्हांखे कोई प्रॉब्लम न थिए ऐं तव्हां जेको बिल मां आधार कार्ड ॾियांव थो इंदिरा नगर जो उन जे तव्हां बिल मो मोकिलींदव त मूंखे ॾाढो आराम थी पवंदो पहिरों आलमबाग़ जे पते ते हूंदो हुओ हाणे इन खे इंदिरा नगर करिणो आहे महिरबानी थींदव की इन खे तव्हां इंदिरा नगर करे रखो हा त मां तव्हांखे पेमेंट कर करे रखंदुमि तव्हांजा पैसा भरे रखंदुमि महिरबानी करे बिलिंग खे हिन एड्रेस खे हिन ते करे रखो कंटिन्यू